ایک بار ہم سب میری امی ہم سب بیٹھے تھے ایسے بات کر رہے تھے تو میری امی نے مجھ سے ایک کام دیا امی نے کہا بیٹے ایک کام کر میں نے بولا جی امی بولیے انہوں نے کہا کہ دودھ رکھا ہے فریج میں اس کو ابال دو اور جو دودھ ہے اس کو ابالنے کے بعد تھوڑا سا دودھ نکال لینا اس میں سے چائے بنا لینا میں نے بولا اوکے امی تو پھر میں کچن میں گئی اور پھر میں نے دودھ دودھ ابالنے کے لیے میں نے باؤل لیا پھر میں نے دودھ کو پلٹا اس کے بعد ہمیں پلٹ میں نے پلٹ تو دیا دودھ کو اس کے بعد جو پنی ہوتی ہے تو میں پھینک رہی تھی جیسے میں نے پنی پھینکی اور میں نے جھٹکے سے ہاتھ ایسے کیا نا تو وہ کہنی میری دودھ کے باؤل پہ لگی اور پورا دودھ جو ہے نا نیچے گر گیا سارا کا سارا مطلب مجھ سے غلطی ہو گئی اور پھر میں نے سوچا

پورا دودھ گر گیا امی جی سے کیا بولوں گی اور چائے کیسے بناؤں تھوڑا بھی دودھ نہیں بچا کہ میں جس کی چائے بنا دوں پھر میں نے سوچا کہ پھر میں نے اس کو جلدی سے میں نے پورے کچن کو صفائی کی دھلائی کی اس کو صاف کیا سارے دودھ کو پھر اس کے بعد میں نے سوچا امی نے پھر مجھے آواز دی بیٹا چائے نہیں بنی تو پھر وہ ساری صفائی کرنے کے بعد میں امی کے پاس گئی میں نے بولا کہ امی مجھ سے نا غلطی ہو گئی امی نے کہا بیٹا کیا غلطی ہو گئی میں نے بولا امی جی آپ نے مجھے کام دیا تھا نا وہ وہ کام غلط ہو گیا امی نے کہا کیسے غلط ہو گیا پھر میں نے بولا کہ امی ایسے ایسے وہ دودھ گر گیا میری امی نے کہا کہاں گر گیا پھر میری امی میرے ساتھ کچن میں گئی دیکھا میری امی نے کہا کہاں ہے کچن تو صاف ہے میں نے بولا امی وہ میں نے صاف کر دیا کہہ رہی ہیں چل کوئی بات نہیں بیٹا ہو جاتا ہے صاف تو کر دیا نا اب تو کام ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں دودھ اور منگا لو اور دوبارہ چائے بنا دینا دوبارہ ابال لینا اور دھیان سے کام کرنا